समय सहायता समूह में सौ खनि लेडिस जो ग्रुप ठहियलु आहे तंहिंमें हिकु हिननि जो सॼे ग्रुप जो हिकु अहिड़ो आयोजन आहे आयोजन आहे की हिकु ॿिए खे भई हैल्पफुल थियणो हैल्पफुल माना कहिड़े नमूने सम्झी लाहियो की भई सभु मध्यम वर्ग आहिनि पर हैल्पफुल कहिड़े नमूने थियणो की भई कंहिं मकान चेंज कयो उन में ग्रुप जे अंदरि ॻाल्हि करनि की भई मूंखे माल समान फेरिणो आहे घर जो त ॿिए कंहिंखें जी ज़रूरत न पए हिकु ॿिए खे ई टेको ॾींदा अहिड़े नमूने उन्हनि जो सॼी विचारधारा ई अहिड़ी आहे की भई समूह समय सहायता समूह जो मतिलबु इहो आहे की भई हिकु ॿिए खे खणी वठणु अहिड़े नमूने हिननि जो ग्रुप ठहियलु आहे तंहिंखां पोइ असांजो ग्रह ग्रह उद्योग हलंदो आहे जंहिंमें टेटीह महिलाऊं असांजो असां उन्हनि खे भई नंढो नंढो घरु वेठे जी जंहिंखें उन्हनि खे भई हुओ जंहिंखें ग्रह उद्योग चइबो आहे घरु वेठे कमु ॾियणो उहो कम जो आइडिया या डाएरेक्शन उहो असां ॾींदा आहियूं उन प्रमाणे उहे कमु करे असां वटि उहो कमु खणी करे ईंदा आहिनि न असां उहो असांजी दुकान ते सेल थी वेंदो आहे अहिड़े नमूने भई सम्झी लयो की भई ईनाम ईनाम थियो त ईनाम ठाहिणा थिया इहो मुखवास जा पना पना थिया इलाही शयूं अहिड़ियूं आहिनि की भई घरु वेठे रोज़गारु जंहिंखें चइबो आहे टाइम पसार जो टाइम पसारु आवक जो आवक ऐं मनु विंदजो रहे अहिड़े नमूने जेको सौ ॼणनि जो ग्रुप आहे उहो तमामु सुठे नमूने भई कमु कंदो आहे तंहिंखां पोइ पंहिंजी जेकी सरकारु आहे उहा बि महिलाउनि लाइ जाम स्कीमूं कढी करे वेठी आहे भई सम्झी लाको सिलाई मशीन लाइ लोन लोन खपे थी जंहिंखें सिलाई थी अचे उहा सिलाई करे घरु वेठे ब्यूटी पार्लर जो जंहिंखें अचे थो त ब्यूटी पार्लर लाइ बि सरकारु केॾी सुविधाऊं ॾिए थी पैसा थिए तमामु माना सरकार जो बि सपोट महिलाउनि खे जाम आहे